लामा लुबोला बायब्लाबो जायो अ अ आंनो बाक्सा डिस्ट्रिकआवथ' अनेख ना दं नायाथ' नोंनो दा माबायदि मा रोखोमनि ना नांगौ फुख्रिनि ना लकेलाथ' जोंनियाव बांसिन दा जोंनि सिमला बाजारावथ' खमनकार्टफोरखौनो बांसिन जायो मानसिफ्रा लकेल हिसाबै मा दाम मानि इ दामाने फवा बायब्लाथाय दामा एसे बारा गोग्लैगोन आरो ओमफाय एक केजि हिसाब लांब्लासो एसे खम अ अ खुसिया अ बेफोरखौ मोनो मोननाया खुसियाया खिन्थु सालानसो जागोन लकेल गैथ'आ नोंनो लकेल नांगौ होमब्ला मथ' अ सालानबो मोनो लकेलबो मोनो दामाने सोरबा आरो ना फिसाफोराथ' बेफोरथ' ओरैनो फुङाव फानब्लाथाय एसे दामाव फाननाय जायो फनसास थाखा साथि थाखा ओमफाय ओरैनो बेलासि एसे टाइम जाब्लाथाय ना फिसाखौ बारा गोबाव थायाथ' ओंखायनो मब्लाबा एसे बेला जाब्लाथाय बिस थाखा त्रिस थाखा केजियावबो हरो आरो ना फिसाखौ अ जागोन दे अ अ नायाथ' आं बिदि दामानि दुइ केजि तिन केजि लांब्लाथाय एसे खमाव हर हमना हरो आरो दामखौ जेनेबा फवा बायब्लाथाय आं फवासेयाव लकेल नाब्लाथाय फन्सास थाखा लायो ओमफाय केजि बायब्लाथाय जेरै एक्स' सुत्तुर साथियावबो हरो आरो आं केजि हिसाब लांब्ला अ अ नोङो सालानि नाखौथ' आं हजों सोनाबहा बरपेटायाव लाना फैयो रडआव अ दासान्दि आं हारसिंनो सोलिगासिनो बिजनेसखौ

गारियाथ' आंनाव ओइ ओरैनो फिसा टाटा मेजिक दं एफोरनिबेजों लाना फैयो अ अ जागोन दे नोङो एसे फुङाव खोन्था हरब्लानो जाबाय आं बरिया फिस दाननानै दोनगोन अ जागोन दे ओं दे अ जागोन दे